لكھنے كے دوران میں بہت ہی توجہ كے ساتھ اور بہت ہی حوصلے كے ساتھ بیٹھتا ہوں اور اپنے دروازے اور كھڑكی وغیرہ بند كر دیتا ہوں تاكہ تعمیر وغیرہ تعمیرات وغیرہ كے كام آواز اس كی اور گاڑیوں كی آواز نہ آ سكے اور مجھے ڈسٹرب نہ كر سكے میں لكھنے كے لیے باقاعدہ ڈائری كا استعمال كرتا ہوں تاكہ چیزیں محفوظ رہ سكیں اور ان كو ہمیشہ كے لیے باقی ركھا جا سكے عام طور پر میں جس زبان میں لكھنا لكھنے كو ترجیح دیتا ہوں وہ اردو زبان ہے كیونكہ یہ زبان بہت سلیس بہت عمدہ اور بہت ہی اچھی زبان ہے اس وجہ سے میں اردو زبان میں ہی زیادہ اپںے چیزوں كو لكھنے كی كوشش كرتا ہوں